हँ हमर सबक स्थानीय बैंक लोन के सहायता करै छै लोन लऽके लेबाक लेल लोन केलियै अप्लाइ करे पड़ै छै अप्लाइ करै के बाद सब किछुके जाँच होइ छै आरो सब बैंकमे जै कऽ नो ड्यूज करबै पड़ै छै कि कतौ सऽ तऽ आर दोसर जगह सऽ तऽ लोन नहि लैले छै तऽ जब नो ड्यूज करबै कऽ सगरे सऽ आनि कऽ दए दै छियै तऽ लोन हमरा सबके मिल जाइया लोन के आवेदन करबाक लेल पहिले बेंकमे जाके पता करै छियै कि लोन मिलतै की नहि तऽ लगभग लोन मिलिये टा जाइ छै हमर सबके बैंक जेना बगलमे हमर सबके प्रखण्ड रानीगञ्ज छै तऽ रानीगञ्जमे बैंक सब छै स्टेट बैंक ग्रामीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक एहने आठ दसटा बैंक छै तऽ लगभग सब बैंक लोन दै छै तऽ हमरा सब जे बैंक सऽ जकरा सुविधा होइ छै ओइ बेंक सऽ जै कऽ अपन लोन लेलक